श्री सतराम स्वामीअ की जय हिकु दफ़े नेम शास्त्र तीर्थ ते शौनकादिसी अठासी हज़ार ऋषी गॾजी सि श्री सूतजी महाराज खां पुछणु लॻा त हे मनुष्य कृपा करे असांखे अहिड़ो पुछणु लॻा ते तपस्या या विर्तु ॿुधाए जंहिंजे रखण करे माण्हू मननि जी रखण जे करे मन जी कामिना पूरी थिए थी श्री सूतजी महाराज चवणु लॻा त हे ॠषि मां तोखे हिकरी कथा ॿुधायां तो जो कथा हिकिड़े ॾींहुं श्री विष्णु भॻवानु नारदमुनि खे ॿुधाईं हिकिड़े ॾींहुं नारदमुनि गंगा जे स्थ कल्याण जे लोकु कल्याण जे लोकनि वास्ते अनेक अनेक लोक घुमंदो फिरंदो हो चई मृत्यू लोक में प्राप्तु अनेक माण्हुनि जो खे न अनेक क़िस्मनि जा दुखु भोॻींदो जोनिनि में भटिकंदो ॾिसी मंशनि जी दुखनि जी नृवति कीअं करे वीचारु कंदो वञी वैकुंठ लोक में पहुचो नारदमुनि विष्णु भॻवानु विष्णु दर्शन करे उस्थि जा हथ जोड़े उस्थति करे चवणु लॻो हे परमा तुंहिंजी लीला अपार तव्हां सरो शक्तीवानु आहियो त ज़बान खे ताक़त ये तव्हांखे तव्हांजो ब्यान करे सघे ॿुधी करे सम्झाइण सम्झ न आहे जो तव्हांखे सम्झी सघूं तव्हां सुर तव्हांजो सुरूप नज़र नथो अचे हे परमा तव्हां आद्य मध अंत टिनिनि लोक खां परे आहियो भक्तनि जी दुखु दूरि करणु वारा तव्हां सुरगना आहिय्ल पर भक्तनि जी दुख्या वास्ते सरगन रूप खे धारण कनि हे देवन जा देव मुंहिंजी तव्हांखे वारम वार निमस्कार आहे श्री विष्णु भॻवानु नारदमुनिअ उस्थति ॿुधी खेसि चवन लॻो हे मनेश्वर मां तव्हां ते प्रसन थियो आहियां या तंहिं तुंहिंजी जेका मनोकामिना आहे सा मूंखे ॿुधा ऐं तुंहिंजो शुक़ुरगुज़ार रहंदड़ नारदमुनि श्री विष्णु भॻवानु जा वचन ॿुधी हा हथ जोड़े हथ जोड़े गदगदु थी विया चवणु त लॻो हे भॻवानु मृत्यूलोक में अनेक क़िस्मनि जा दुखु भोॻे अने कजुन में जनम वठी पाप करे पोइ अची रहिया आहिनि अनेक हे दयालू कृपा करे थोरो पाप करे पाप जे करे बची रहिया आहिनि हे दयालू कृपा करे सहुलो रस्तो ऐं जेको जेको पंहिंजे तव्हांखे ॿुधाईंदो संसारी माण्हुनि जा दुखनि जी कलेश नाश थी वञनि श्री विष्णु भॻवानु चवणु लॻो त हे नाथ मां तव्हां ते ॾाढो प्रसन थोयां जे लोकनि जे भले उपकाल सुवालु तव्हां मूंखां कयो आहे मां तव्हांखे हिकिड़ो महा पवित्र विर्त ॿुधायां तो इहो विर्त श्री सतनाम स्वामीअ जा जो सभईं देवताउनि खे मिलणु मुश्क़ आहिनि जो इन खां अॻिए मूं कंहिंखे कि न ॿुधायो आहे हिन विर्त ये रखण जे करे मनुष्यनि जा दुखु दूरि थी वेंदा ऐं उहो जल्दी सुख खे प्राप्त करे सघे थो नारदमुनि श्री विष्णु भॻवानु जा वचन ॿुधी कन चवणु लॻो हे कृपा इन विर्त रखण जी विधी ऐं फल कहिड़ो आहे सो दया पाले विस्तार सां ॿुधाए श्री विष्णु भॻवानु चवणु लॻो त हे नारदमुनि श्री सतनाम स्वामी जो विर्त ऐं दुखु कलेश खे नाश कंदननि जी परा परापति कर कराईंदड़ आहे इहो विर्त पूरणनमासी एकादशी या संक्रात जॾहिं बि थे तॾहिं रखी सघो शामनि जॾहिं श्रधा थे तॾहिं रखी सघिजो विर्त जे ॾींहुं शाम जे वक़्तु कुटुम्ब समेत सिधो शिशिर ब्राम्हण खे घुराए श्री सतनाम स्वामी जो मूर्तीअ जो पूजन करिजे त श्री श्रधा सां हुन जी कथा ॿुधजे कथा जी समापतीअ खां पोए श्री सतनाम स्वामीअ जी आरती कयल हुनजे अॻियां रखे तयारु थियलु भोग प्रसाद जो भोग लॻाइजे पो पर ब्राम्हन खे यथाशक्ति और भेंटा ॾेई भोजन करिजे जेकी कथा ॿुधन आया हुजनि उन्हनि सभिनीनि खे चर्णा अमृत ॾेई पाण प्रसाद विराहे ऐं पो पाण विर्त छोड़े अहिड़ी तरह श्रद्धा सां विर्त रखण जी करे मनुष्यनि जी मनोकामिना पूरी थिए थी उहे हिन लोक में सुखी जीवन गुज़ारे अंत में मोक्ष जी मोक्ष खे पाए रेति श्री पदम पुराण इहो खपे पहिरियों अध्याय समाप्त अध्याय ॿियों हिकु हिकिड़ो ग़रीब ब्राम्हन हूंदो सत्या नाले रहंदो हो भुख ऐं उञ में व्याकुल थी रोज़ु शहर में भिखिया पिना पर कंहिंखे बि हिन ते दया कोन ईंदी हिनजो हालु ॾिसी दयालू श्री विष्णु भॻवानु हिकिड़े श्री ॿुॾे ब्राम्हन जो रूप धारे अस्त देव सत्यानंद खां पुछंदो हे ब्रह्मा ब्रह्म छा तू रस्ते ते छा सत्यानंद खां पुछियों हे ब्राम्हन छाजे करे व्याकुल थो ॾिसण में अचे भिख्या पियो करे सत्यानंद ॿुॾे ब्रह्मन चवणु लॻो हे चवणु लॻो हे ऐं बिल्कुलु ग हे ब्रह्म माण्हू बिल्कुलु ग़रीब रहणु जंहिंजे करे भिख्या करे रहियो आहे पर कंहिंखे बि मूं ते दया कोन ती अचे जो मूंखे रोटी टुकड़ ॾियण प्रॉब्लम तव्हां भ्रम में उथो जे करे तव्हांखे को उपाय सुझंदो हुजे और अची सम्झ में अचे त दया करे मूंखे ॿुधाइजो मुंहिंजा दुखु दूरि थियनि ऐं सुखी जीवन गुज़ारियां मां तो ते ॾाढो प्रसन्न ॾाढो शुक़ुरगुज़ार रहंदुमि गुण गाईंदो रहंदुसि ॿुॾे ब्रह्मन स सत्यानंद खे चवणु लॻो हे ब्रह्मन मां तोखे हिकु विर्त ॿुधायां थो उहो विर्त सतनाम स्वामीअ जो विर्त विर्त आहे जो रखण सां रखण ऐं पूजा करण सां सब मनोकामिना पूरी थियनि थियूं हुन सत्यानंद ॿुॾे ब्राह्मण खे चवणु लॻो त हे महाराज इहो सतनाम स्वामी कहिद़ी शइ आहे जंहिंजे रखण ए विर्त रखण भजन करण सां मुंहिंजो विर्त मुंहिंजा दुखु दूरि थी वेंदा ऐं बुडो ब्रह्मन चवण लॻो सत्यानंद खे चवण लॻो हे सत्यनाराय्ण स्वामी उहा आहे जो अंतर्यामी सुरु सुरुव्यापी घटि घटि वासी पार अविनासी परमात्मा परमेश्वर प्रभू कृपा सा संतनि जी साहयता सारे विश्व जा माण्हू सभिनीनि जी मनोकामिना पूरी कंदे एतिरो चई बुडो ब्राह्मण हेतिरो सत्यानंद खे चवणु लॻो श्री सतनाम स्वामी जे विर्त ऐं पूजा करण करे सॼी विधी सम्झाए अद्भुत सत्यानंद अर्चण में पइजी वियो सम्झाईं त इहो ॿुॾो ब्रह्मन खुद विष्णु भॻवानु आहे बसि पोइ त दिलि में पक कईं त सुभाणे कींअ बि करे सतनाम स्वामी नारायण जो विर्त रखंदुसि सत्यानंद खे सॼी राति निंॾ कान्ह पत्रकाल जो उथी स्नान पाणी करे मन में विर्त रखण जो पको निश्चय कईं श्री शहरनि में हो वृ भि भिखिया पिनाण वियोसि इश्वर जी दया सां खेसि उन ॾींहुं अॻिए खां बि वधीक भिखिया मिली सत्यानंद ख़ुशीअ में भरजी वापसि आहियो त अस्तवी जी खे चयईं हाणे स्नान पणी करे पवित्र वस्त्र पंहिंजे सतनाम स्वामीअ जे चतुर्भुज स्वरूप धारे स्थुति करण चवण लॻो हे परमात्मा तां तुक्ष बुद्धी आहे ऐं तुक्ष बुद्धी वारा तव्हांजो तवां दयालु ऐं तव्हांजी शरण शरण आयो आहियां दयालू चारि विस्त छ शास्त्र अराम प्रणाम चवण था जो मनुष्य तव्हांजे शरण में अचे थो तंहिंजा दुखु दूरि थियनि था मनोकामिना पूरियूं कनि था तव्हां पर्ते पालक आहियो सुख जा सागर उनखां मूं ते दया करो अहिड़ी तरह प्रार्थना करे मुंहिंजी बिरादरी समेत हिकु सुशिल ब्राह्मन खां कथा कराईं हिन तरह ुहो हर कंहिं महीने श्री सतनाम स्वामी जो विर्त रखण लॻो इन ई कारण सां उन जा दुखु दूरि थी विया ऐं धन बदरां वधारत अॻिए वांगुरु थी विया आखिर सभिनी पापनि खां छुटी मोक्ष शौनकादिऋषि ॠषि गॾजी सूतजी महाराज खां पुछण लॻा हे मनेश्वर अम अमी छा करे रहिया कृपा करे छा सत्यानंद ब्राह्मन खे इहा कथा ॿुधाई पर कासां